जय झूलेलाल साईं मां कैब बुक कई हुई रामचंद्र कोपर खेमे खां उल्हास नगर ताईं पर मूंखे ज़रूरी सामान खपंदो हुओ डीमाट मां त मूंखे हाणे उहो यादि आहियो त मां हाणे डीमाट में आहियां मां सामान पई वठां त मां चयो तव्हांखे मां यादि ॾियारे छॾियांव त मां हाणे डीमाट में आहियां तव्हां मूंखे डीमाट मां वठणु अचिजो तवांखे हिते अचण में घणो टाइम लॻंदो अच्छा अच्छा छह मिंट लॻंदा पोइ काई ॻाल्ह कोन्हे मां अञा सामान पई वठां तव्हां भले आराम सां अचिजो मां डीमाट जे ॿाहिरि हेठि लही बीहंदमि पोइ तव्हां मूंखे वठी हलिजो उल्हास नगर में लार्हाइजो ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं